पाँच लाख दस हजार नौ सौ पंचानवे छ लाख पंद्रह हजार आठ सौ पचासी दो लाख बहत्तर हजार दो सौ दस नौ हजा नौ लाख अठारह हजार नौ सौ पंद्रह एक लाख निन्यानवे हजार नौ सौ इकतीस